हमारे पास एक भैंस हैं उसको जो है हमेशा देख रेख करते रहते हैं गर्मी के सीजन में उसको नहलाते हैं नहला करके और नाद ओद की जहाँ सफाई करके उसको चारा डालते हैं खाते हैं जाते हैं जाने के बाद फिर मढ़हा के अन्दर कर देते हैं ताकि गर्मी ना लगे कोई तकलीफ ना हो उसके बाद जब तीन बजता है चार बजता है तब उसको निकाल कर के फिर उसको नाद की सफाई करके उसके तर बटोरते हैं फिर उसको जो है नहलाते हैं नहलाने के बाद उसको चारा खिलाते हैं और हम गर्मी के सीजन में धुआँ वुआँ कर देते हैं ताकि मच्छर ना काटे कोई तकलीफ ना हो जाड़े के समय में उस भैंस को जाड़ा से बचाने के लिए हम उसको अच्छे ढंग से जो है उसके ऊपर कपड़े डाल देते हैं ताकि ठंडी ना लगे और जाड़े से बच्चे और कोई तकलीफ हो जाता है तो डाक्टर को बुला कर के उसको हम सुई वुई लगवा देते हैं और सुई लगवा कर के अच्छे ढंग से जो है उसको रखते हैं और जो डाक्टर देते हैं दवा वुआ उसको रोटी वोटी में डाल करके कहते हैं खिला दो खिला देते हैं और ठीक हो जाती है हमारी भैंस और उसको हमेशा देख रेख में लगे रहते हैं इसके बाद उसको अगर गाभिन नहीं है तो डाक्टर को बुला कर के उसको भी डलवाते हैं और अच्छे ढंग से जो है उसका देख रेख करते रहते हैं